हें गाच्या हें हे ओपिनियन हे खेळा बद्दल हांव सांगूंक सोदता हे खेळ खेळ हे फिजिकल एक्टिविटी आमचे मेंटल आनी बॉडी हेल्थ बरी मेनटेन करतात आनी हे आमचे लोक हे आमचे सिनीयर आसात ते वॉकींग करतात मागीर आमचे यूथ आसात ते स्पोर्ट्स खेळटात आनी हे दुसऱ्यो एक्टिविटीज करता आनी हें जे तुवेंन तुमची बॉडी एक्सर्सायज केल्यार तुमचे फिजिकल आनी मेंटल हेल्थ बरें उरता बरें मेनटेन जाता आनी तुमकां तुमचे हार्टूय बी एक्सर्सायज जाता तुमचे पांये एक्सर्सायज जातात आनी बरें उरतात हे स्पोर्ट्स खेळ्ळ्यार स्पोर्ट्स एक्टिविटी तुमी सगळ्यांनी भाग घेवचो आनी तुमचे तुमी फिजिकल हे बरें भाशेन मेनटेन करचें आनी हांव सांग सोदता की म्हाका खूब आवड स्पोर्ट्स खेळपाक म्हाका लायक हांव फुटबॉल खेळटां मागीर हांव सायकलींग करता क्रिकेटूय बी खेळटा स्विमींग करता ह्यो म्हाका एक्टिविटीज खूब आवडटात आनी लोकांचे सोगळ्या लोकांक आपली बॉडी आनी मायंड हेल्थी दवरपाक जाय सो सोगल्यांनी एक्टिविटीसान पार्ट घेवचो आमचे यूथ आसा तेणे फुटबॉल खेळचें आनी तुमची बॉडी तुमी मेनटेन दवरची तुमचे हेल्थ तुमी बऱ्या भाशेन पोवचे आमचे सिनियर्स आसात तेमी वॉकींग करचें वॉक करचें जॉगींग करचें